مارشل آرٹ جو ہوتی ہے بہت اچھی ٹریننگ ہوتی ہے مارشل آرٹ میں كیا ہوتا ہے كہ آرام سے آپ كی ایكسرسائز ہو جاتی ہے اور مارشل آرٹ بہت ساری چیزوں میں كام آتی ہے كہ اگر ہم كہیں پھنس گئے لڑائی ہوگئی کچھ ہماری تو ہم اپنے سیلف ڈیفینس كر سكتے ہیں اور زیادہ تر جو یہ ہوتا ہے مارشل آرٹ لڑكیوں كے لیے زیادہ مفید ہے كیوںكہ ہمارے ہندوستان میں كیا ہندوستان كیا پوری دنیا كے اندر كیا ہے لڑكیوں كو صحیح نظروں سے دیكھا نہیں جاتا كوئی موقع دیكھتا ہے اور موقعہ كا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو مارشل آرٹ آنی ہونی ضروری ہے مارشل آرٹ كیا ایكسرسائز ضروری ہوتی ہے انسان كو ایكسرسائز كرتے رہنے چاہیے صبح اٹھے ایكسرسائز كرے یا مارشل مارشل آرٹ سیكھے اس كا بینیفٹ یہ ہے كہ ہم كہیں بھی پھنس نہیں سكتے ہے اگر لڑكی ہے لڑكی اگر كہیں پھنس جائے رات كا ٹائم ہے بیچاری كہیں پھنس جائے تو وہ سامنے مقابلہ كر سكتی ہے اگر مارشل آرٹ سیكھی بھی ہوگی تو مقابلہ اس كا كر سكتی ہے اس كے لیے بہت آسانی ہو جائے گی اور لڑكوں كے لیے بھی ہے كہ اپنے اسے فٹنس بنی رہتی ہے مارشل آرٹ سے ٹریننگ ضروری ہے صبح صبح اُٹھ كے اپنا ٹریننگ تھوڑی بہت كر لے تو پھر فٹنس رہتی ہے اپنے چلنے پھرنے میں اٹھنے بیٹھنے میں كوئی دقت نہیں ہوتی ہے جو ہمارا كیا كہتے ہیں اس كو انسان لیزی ہو جاتا ہے وہ لیزی پن نہیں ہوتا ٹائٹ پن رہتا ہے اپنا پھرتی رہتی ہے ایكٹیونیس رہتا ہے